आङो बोसोर गोदानाव माबायाव गाखोहैदों नारजां बुरि नारजां बोराइयाव देग्लायसो थांफेरबायदों आङो थांजेननायाव बिराद मोजां मोन्दों आङो आङो न'निफ्राय गय जरा फाथै जरा लांखादों थाखा जरा बिराद गोसो मोजां मोन्दों आं माबायाव थांनायाव बेहाय नारजां बुरि नारजां बोराइयाव थांनायाव बोसोर गोदानाव देग्लायनि बोसोर गोदानाव थांदों आरो बिराद मोजां मोनदों आं फिसाज्ला उन्दैखौ लांफादों आङो लांनानै खुलुमबाय माबाय बेरायबाय नायबाय गाखोबाय दै बिराद गाङो गरम दाना खुलुमबाय खुलुमनानै जौबो लांखादों आरो जोङो एसे ओमफ्राय गाखोखांनानैसो बिराद ओरैबायदि गाखोनो मोजां मोन्दो आङो बेहाय नारजां बुरि नारजां बोराइआव गाखोनाया ओरैबायदि मोजां दा हाय नारजां बुरिआथ' गाहायाव बोराइ बुरि दोनहरजाखानाय नालाय नारजि ओंख्रि संनो रोङैनि ओमफ्राय बोराइआथ' गोजौआव बेहाय खुलुमखांजोबनानै हाबजेननायाव बिराद ओरैबायदि मोजां खुलुमखांखांनानै दाना नारजां बोराइखौ थांबाय नारजां बोराइनाव बेहाय थांखानांनानै दाना गाखोबाय आरो गाखोनोबो ओरैबायदि मोजां जिनो सासे लोगो मोनबाय आरोखि आङो हारसा गाखोनायाव बेबो बिराद गाखोनो आबसुस आरो आं बायदि कालिफख्रिनिसो बे बुरियाबो हारसा हिनजाव रायलायलायबाय जों बिराद मेङो बिराद मायो गाखोनो लुबैयो गोलोमबाय जिरायहैबाय जों मोनसे औवा साया मोनदोंलाय आरो बेहाय दंफांआव एसे माबायाव अन्थाइआव गाखोबाय जों जिरायबाय दसे आं बिराद गाखोबावनो लुबैयो आरो बे गोजौआव आङो ओरै नाहरो एसे माथो खाथियावनो मोजां गाखोनो नङो ओमफ्राय है बिरादथ' मेंबाय गोलोमबाय आथिं आखाइ मेंबाय रुमायबाय दाना थिखिनिसिम मोनहैबायमोन आरो आङो गाखोनो लुगैबावनानै दा बे हिन्जावआबो गाखोला होननानै हारसा हिन्जावआबो आंजों लोगो मोननानै रायलायनायाव गाखोला होननानै गाखोला होननानै जों ओंखारबोबाय फैनानै दाना जिरायफैबाय दै लोंबाय मोनसे बिराद आराम जायगा दङ आरोखि बेहाय जिरायबाय ज'नो लोगोफ्राबो जों एखे गंनैखामोन आरो थांनाया ओमफ्राय गामिनि जेनबा एसे बोराइदब फिसाज्लाफोर फिसाज्लाफोर थांदों बिमाफोरबो थांदों बिबाजैफोर थांदों गथ' गथाय बियादै गथ'फोरबो थांदों ज'नो ओमफ्राय बेयाव ज'नो दल लांखादों आरोखि बिबोनांफोरबो थांदों दाना दल लांदों दलखौ बुबाय सासेआ फिसाज्लाफोरनि लोगोफ्रा ज'नो ओमफ्राय बिराद माबा बायनानै जालायलायबाय आरो बिहाय थान्दा बरफ बायनानै जाबाय सोरबा गाव गावनि जौखौ लोंहोबाय बुद एवनानै लांदोंमोन सोरबाबा गय लांदोंमोन फाथै लांदोंमोन मेथाय बायदोंमोन राननानै जाबाय गाखोखां आरिखां लोंबाय जौ लोंबाय एसे मिनिबाय रायलायलायबाय फुरथिनो बिराद गोसो मोजाङै रायलायनानै फैबाय जौआबो नोंना गोदै ना आंना गोदै एसे एसे रानलायलायबाय दावदै होलायलायबाय बुदखौबो होबाय बुद एवनाय लांनाया सोरबाबा सोरबाबा मेथाय बायनायखौ रानबाय सोरनावबा गय बिनानै जाबाय गय लानायखौ रानलायनानै जाबाय सोरबाबा मेथाय थान्दा बरफफोर बायनायखौ रानबाय न आंखौ एसे जा होनलायनानै होबाय ज'नो लोगो दिगि रायलाय होनलाय गय फाथै जाबाय दाना थांदिनि होनलायलायबाय आरो जोङो थांनानै ओरैबायदि फुरथि जाबाय मथर गाखोनाया जि मेथाइ खनबाय सोरबाबा मिनिबाय रायलायबाय फुरथि जाबाय फैनोसै समाव ओमफ्राय फैबाय माबाय न'आव सौफैनानै मेंबायथो आरो ओमफ्राय जौ एसे लोंफैबाय आरो न'आव रंजा बाजा न'फ्रावबो लोंफैबाय जाफैबाय मिनिबाय खिन्थालायबाय बेदर आखाइजों एसे लोंफैबाय जौ गोदैखौ न'फोरनिखौ ज'नो गाव गावबागाव लोंबाय सोरबाबा सोरबाबा बोराइ बुरि लोंबाय सोरबाबा ज' लोगो फैबा लोंबाय लोंहोलायबाय मारै मारैमोन खिन्थालायबाय हाब बिराद मोजां बे नारजां बुरि नारजां बोराइआव देग्लायनि बोसोराव थांबा बिराद मोजां मोनदोंहां आं थांफेरा थांफेरा बिराद मोजां मोनदोंहाय देग्लाय बोसोराव थांफेरनानै बै बोसोरावबो थांबावगोन होननानै बिराद सानबाय आङो आंनि गोसोआव मोजां मोननानै बिराद गोसो गोथार बायदि मोनबोदों आरोखि बेहाय थांनानै आङो नङाबा आङो गोदो सिख्लानिफ्रायनो खोनादोंबाबो सिख्लायावमोन आं हाबा जायैयाव आं गोदो सिख्ला उन्दैआव थांदोंमोन आरो बेहाय नारजां बुरि नारजां बोराइ बे समाव आं थांनायाव मन्दिर गैयामोन ओरैनो बाथौ दुमनाय सिजौ गायनायलमोन बेखौ नुदों आरो आं ओमफ्राय एरैबायदि नंबाय आं बे जायगाखौ आय आय माथो बेबायदि जाबाय ओंखायसो गामिनि मानसिफ्रा बोसोर गोदानबा फैयोहाय आंहासो थांनो थांनो नंबाबो थाङा नंनानै आं थायोमोन आरो ओमफ्राय देग्लायनि बोसोर गोदानाव थांबाय आं बिराद मोजां मोनबोबाय आं बै बोसोरावबो थांबावगोन नंना आं गोसोआव जि सानबोबाय आङो नारजां बुरि नारजां बोराइयाव आं गोदो फैबा लोगोफोरनो खिन्थाबाय आङो आं गोदो फैबा सिख्ला उन्दैआव बेरायफैब्ला देरहांनायाव बोरैबा लोगो दंमोनलाय बे जोंनि नारजां बुरि खाथियावनो आंनि लोगो दंमोनलाय आंनि बिलोगोनि आरो लोगोबाव बेयाव थांदों बेरायहैदों थ लोगो आंहा बिलोगो दङ बिसिनाव थांनानै बेहाय बेरायहैनि होननानै लेंलांदों आरो आंनि बिलोआ ओमफ्राय थ' ओमफ्राय नारजां बुरि नारजां बोराइ बे अन्थाइखौ नुबोखादों आरो नाख्लायहरनाय गाहायाव गोजौआव थरसे गाहायाव थरसे बेखौ नुबोखादों थेवबाबो बेबादि मन्दिर गैयामोन आरो बोराइ बुरिया आलदा आलदा मन्दिर होआखैमोन दाथ' अनेख मन्दिर जाबाय जि मोजां मोजां मन्दिर जाबाय बिहाय खुलुमबाय बिदिनो मन्दिर मोनफ्रोमबो खुलुमबाय गाखोबाय बेहाय आरो दै गग्रा मोनसे दंलाय आइ गंगानि बेहायबो बिराद गाइखेर होयो खुलुमो बेयावबो दै लाबोयो सोरबाबा लोङो आरो आंहाबो लाबाय बथलसे ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरैबायदिनो आरो खर' सानाय मा सानाय दङबा बे दैजों खन्थाम सुनांगौनो बेहाय गाखोहां गाखोहांबा गोथार गाखोनानै लोंनानै गाखोहैदों आरोखि बे गंगाखौ गाबज्रिनानै आंबो खर' सुलायलायबाय खेबथाम ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनबाय थान्दानो जेबो बेजाल गैयै गाखोनोबो हाबाय एखे गोजौसिन गाखोनो नागिरबाय ओमफ्राय है गाखोलाहाय होननानै फैनानै दा नैबे गाहायाव बिदिनो जाफैबाय लोंफैबाय सिना जाना गामिनिबो नुबाय रायलायलायबाय नोंसोरबो दखान होफैदोंलाय जोंनि गामिनि दखान होफैनायखौ लोगो मोनबाय आंनि बिबाजैनि बिदानि फिसाज्लाबो आरो आंनि बिबथैनि फिसालाबो दंलाय आरो जोंनि न' खाथिनिबो दंलाय बेजों रायलायबाय हाब बिसोरबो होनलायलायलायबाय फिसाज्लाफोर फैदों नामा होनदों औ फैदों होनबाय आं सानैबो फैदों आयौ आं नायगौमोन मालाय सेंग्रा लोगोजोंसो सासेआ ओमफ्राय फिसाज्ला उन्दैआ आंजोंनो बिसि गिदिर गिदिर देरखो होननानै सोंलायदों आरो बे नारजां बुरियाव थांनायाव नोंसोर थाङा नालाय माया नालाय नोंसोर थाङैखायनो नुवा माया सिनायलायला मालायलाया होननानैबो बुंबाय आरो आङो औहाय थांनो सोलाबलाया होननानै बुंबाय आं